جی ہاں ہم کو لگتا ہے کہ نوجوانوں کی کھیلوں میں حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی ہے کیونکہ ہم اپنے علاقے میں دیکھتے ہیں اپنے گاؤں میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے بچے ہوتے ہیں جو کرکٹ میں مہارت رکھتے ہیں اور اس میں حوصلہ رکھتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا اس میں مستقبل بنے ہم اپنا مستقبل بنائیں وہ یہ چاہتے ہیں لیکن ان کی حوصلہ افزائی نہیں ہو پاتی اس معنی کر کے کہ حکومت کو چاہیے کہ کچھ گاؤں کو جوڑ کے ایک گراؤنڈ بنائے ایک کھیلنے کا گراؤنڈ بنائے جس میں جتنے بھی گاؤں اس گراؤنڈ میں آئیں ان میں رہنے والے تمام دلچسپی رکھنے والے بچے آ کر کے اپنی ہنر کو آزمائیں اپنے ہنر کو سنواریں اپنے کھیل کو اچھا بنائیں اور یہ چاہتے ہیں بچے لیکن ان کو یہ چیز یہ میدان ان کو نہیں مل پاتا جس طریقے سے ان کو چاہیے مل نہیں پاتا جس سے ان کی حوصلہ افزائی نہیں ہوتی ہے تو حکومت کو چاہیے کہ اس چیزوں ان چیزوں میں فروغ دے آگے بڑھے تاکہ جو بچے کھیلوں میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ آگے بڑھ کر کام کریں کھیلوں کے فروغ کے لیے حکومت کو یہ کرنا چاہیے کہ کئی گاؤں کو جوڑ کر ایک فیلڈ بڑا فیلڈ تیار کرنا چاہیے جو خاص کر دینا چاہیے کھیل کے لیے اور یہ اعلانیہ طور پہ اعلان کر دینا چاہیے کہ گاؤں کے علاقے کے جتنے بھی بچے ہیں خواہ وہ کسی امیر گھرانے سے تعلق رکھتے ہوں یا وہ کسی غریب گھرانے سے تعلق رکھتے ہوں اس کی کوئی فیس نہیں ہونی چاہیے کہ اس میں آپ کو کھیلنا ہے تو اس کا ایڈمیشن فیس اتنا ہے کوئی فیس نہیں ہونی چاہیے فری میں فری میں مفت میں حکومت کو یہ چیز دینی چاہیے کہ سارے کے سارے بچے یہاں آ کر کے اپنے مستقبل کو سنوار سکیں اور آگے بڑھ بڑھ سکیں اپنے ہنر کو آزما سکیں یہ ہماری اپیل ہے حکومت سے کہ حکومت کو اس میدان میں قدم برھا کے آگے آنا چاہیے